मुझे मेरे शहर में अल्बर्ट हॉल काफ़ी पसंद है क्योंकि वहाँ पर लोक नृत्य और संगीत सुनाएं जाते हैं और लोक नृत्य होते हैं जिनको देखना हमारी परंपरा को याद करना है जिनको देखकर हमारी संस्कृति हमें याद दिलाती है इसलिए उन्हें देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर काफ़ी मशहूर है फेमस है इसलिए वहाँ पर लोकनृत्य और लोग संगीत होते हैं जिनको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं राजस्थानी कल्चर को